गुबुन गुबुन रावनि मेथाइफोर रोजाबोब्ला जोंनि बर' हारिनिफ्राय गुबुन हारिनि रावफोरखौ रावफोरनि मेथाइफोरखौहाय जों बर'फोरा खन्नोहाय जि गोब्राब जायो आरो गुबुन हा गुबुन रावनि मेथाइखौ रोजाबो अब्लासो गुबुन गुबुन रावनि मेथाइफोरखौहाय जों सोलोंग्रोनांगोन अब्लासो जों रोजाबनो हागोन जेब्ला जों गुबुन गुबुन रावनि मेथाइखौ रोजाबगोन अब्ला जेब्ला जों मेथाइखौ रोजाबो जेब्ला ओंथिफ्रा जों ओंथिफ्रा मिलाया गुबुन जागोन अब्ला बिसोरो माने जोंखौहाय गाज्रि मोनगोन आरो जों बेबायदि गुबुन गुबुन हारिनि रावफोरनि मेथाइखौ रोजाबोबा जों सिगाङावनो माने सोलोंना लाखानो गोनां अब्लासो जों खन्नो हागोन आरो जों गुबुन गुबुन गारां गारांनियावहाय मेथाइफोर रोजाबोब्ला खस्थ' मोनो रोजाबनो हायो नाथाय इसे गोब्राब जायो मानो होननानै बुङोब्ला दामनाय देनायनि स्किल्स सोलायनांगौआवहाय एसे खस्थ' जायो आरो जेब्ला जों सासे हिन्जाव मानसियानो हौवानि गारांहाय रोजाबनो हाया आरो सासे हौवा मानसियानो हिन्जावनि गाराङावहाय रोजाबनो हाया बेबादि रोजाबनोब्ला माने बेबादि रोखोमनि रोजाबनांगौब्ला गुबुन गाराङावहाय रोजाबनांगौब्ला एसे गोब्राब जायो एसेल' नंखाया गोब्राबैनो जायो आरो दामनाय देनाय आरो स्किल्स सोलायनायावबो खस्थ' जायो मिलाया